जोंनि भारत हादराव बोथोर होननानै बुङोब्ला जोंनि भारत हादरनि बोथोर होननानै बुङोब्ला जायगा लानानै एसे जुदा जुदा जायो जिहेथु जोंनि एरियाफ्रा जोबोद गुवार आरो गोजान गोजान जायो बेनि थाखायनो जोंनि भारत हादराव जोङो बबेबा दाबसे जायगायाव जोङो बालाहामा मोनोब्ला बबेबा दाबसे जायगायाव सिदोमा हा मोनो जोङो बबेबा मोनसे दाबसे जायगायाव जोङो लैथो लैथोमा मोनोब्ला बबेबा दाबसे जायगायाव जोङो हाजो हाजोमाबो मोनो जिहेथु जोंनि जि एरिया जि हानि बिबां बेयो एसे बुरजा बा एसे गुवारसिन बेनि थाखायनो जोङो गासैबो बिथिंनिफ्राय बा बोथोर हिसाबै जोङो हादर हिसाबै हमनानै लानो हाया बबेबा जायगायाव अखा हानाया बांसिनब्ला बबे बबेबा जायगायाव जोङो अखाखौनो मोननो थाङा आरो बबेबा जायगायाव हाजो गोजौब्ला बबेबा जायगायाव जोङो हायसिन जायगाबो मोननो हायो बिदिनो जोंनि मेघालया हादराव जोङो बयनिख्रुइबो बांसिन अखा हानाय जोङो हादर हिसाबै मोननो हायो बिदिनो जोङो जोंनि राजस्थानाव एखखेबारे खम अखा हानाय बा बयनिख्रुइबो खम अखा हानाय एरिया हिसाबै मोननो हायो जोङो हाजोआरि एरिया जेरै हिमाचल प्रदेश बेफोरखौ काश्मिर बेफोराव जोङो बरफ सिनायखौ मोनो आरो जोंनि खायफा जायगायाव खरान बोथोर बा जेराव अखा हायाब्ला जोङो दैखौनो मोननो थाङा बेफोरबायदि जायगाबो दङ बेखायनो बयबो जायगायावनो आलादा आलादा जोङो हादर हिसाबै मोनसे बोथोर बा जे गासैबो जायगायावनो मोनसे लागैनो बोथोर हिसाबै जोङो मोननो हाया गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन समाव बा एसे खमावनो जोङो गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन रोखोमनि बोथोर बेफोरखौ मोननो हायो